जय झूलेलाल असां सभई अलॻि अलॻि मौसमु था ॾिसूं था जीअं गर्मी गर्मी में असांखे सभिनीनि खे हल्का कपिड़ा पाइणु घुरिजनि खपनि छो त गर्मी असांखे सॼो आलो थी करे छ्ॾे